हेलौ अ हेलौ औ आदा औ ए चिरांआवथ' दायो मोजाङावनो दङ माने गासिबजोंबो मोजाङानो ओहो बिदि जेबो गैथ'थारा माने गासैआवबो सिरि मोजाङैनो दङ ओम फरायनाय बिथिङावबो फरायनाय बिथिङावबो बहुद मोजां माने रिसाल्टआवबो दाख्लैनि जि मेट्रिक ऐस एस एल सि रिजाल्ट ओंखारदोंमोन ना बेयाव जोंनि चिरांआनो अल आसामाव टप थांदों बिदिनो बहुद दा साबसिन जादों आरो चिरांआ माने दायत' लाग्राफ्राबो ओ खुरनायाथ' बे जोंनिनो गामि खाथि माने जोंनि चिरांनि गेजेरजों मोनसे बोहैलांनाय दै दं आरो माने आइ रिबार होनो ओमफ्राय बे एसे खुरदों ओमफ्राय खिन्थु एफाग्राब मानि खहा खालामाखै आरो माने बेनो जास्ट एसेल' खुरलांदों एफाग्राब मानि खहा खालामनाय जायाखै बे बेफोर मानि बेफोरबायदि जेबो जाथ'आखै आरो ओ हागोन हागोन नोंथाङा हागोन मानो हाया जानो माने हागोन ओहो गैया गैया ओहो लामा सामा माने जेब्बो उसुबिदा गैथ' आरो माने माने साबसिननि सायाव साबसिन जाबोगासिनो दं नालाय बोथोरफ्राबो गासिबो बिथिङाव फरायनाय हान्थिनाय स्परटस गासिबावबो

ओहो औ जोबोर मोजां नोंथाङा मालाबाफोर गिदिंफैनो हागोन आंनावनो कन्टेक्ट लानानै रिपर्टखौबो माने आंनो थाफानानै होगोन नोंथांजों हेल्फ होनो हागोन आं माबायदि ओ सिटुवेसोना माबादि ओ ओ सानसे फैबानो जाबाय सम लानानै माने नोंसोर बायदि रिपरटारनि खोथायाबो बहुद गोनांथि नालाय दे दे दे हामबायसै खबर लानायनि थाखाय